मेरा नां ऐ नीलम देवी मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौहने आहली आं जियां कि हून तुस आखदे ओ कि इक इक फैमिली बिच बी जियां बड़े मेम्बर होंदे जियां केईं फैमंली ऐसी होंदी कि ओह्दे च दस्स बारां मेम्बर होंदे के ज्वाइंट फैमलियां होंदी जियां मिगी कट्ठी रौहने आह्ली फैमिली होंदी दस्स बारां बंदे होंदे जियां कि उंदी खेती बाड़ी बी बड़ी ज्यादा हुंदी जियां बड़ी ज्यादा दस्स बारां बंदे होने जेहके तां खेतीबाड़ी बी समझो ज्यादा ही होंदी पर ओह् लोग केह् करदे कि ओह् खेतीबाड़ी करना थोह्ड़ा जेहा घट्ट पसंद करदे एह् सोचदे कि अस जे अगर खेती बाड़ी च गे ते असें पैसे कुत्थुआं लैने मतलबकि खेतीबाड़ी च ते पैसे थ्होने नी उनें ई पर एह् ऐ कि आखदे कि अस ध्याड़ी लान्ने आं अस कुतै कम्म करने आं खेतीबाड़ी च टाइम वेस्ट नेईं करने आं कुतै बाहर जाइयै कम्म करियै पैसे दो कमाने आं एहदे कन्नै थोह्ड़ा साढ़ा घरै दा म्हौल ठीक रौह्ग मतलब कि बच्चे फाके नेईं मरङन पर ऐसा बी नेई ऐ कि अगर अस खतीबाड़ी छोड़ी देचै ते सारा किश बाहरा ग असेंगी मिली जंदा जियां कि हून अस खेती बाड़ी करने तां कनक अस किसान ही ते पैदा करने आं खेतीबाड़ी चा ते होंदी ऐ अज्ज लोग जियां शैहरें च फुल्का खा दे ते ओह् ग्रां चा गै खेतीबाड़ी करियै गै शैहरें च पुज्जा दा अज्ज आटा कनक जो बी पैदा करदे जियां माहें दी दाल होई गेई खेतीबाड़ी चा ते हुंदी जियां तेल होई गे एह् खेतीबाड़ी चा गै पैदा होंदेे हून अस्स खेतीबाड़ी नेईं करगे ते आ ते एह् इन्ने फायदे कुत्थुआं चुकगे खेतीबाड़ी करना बड़ी जरूरी ऐ जिन्नी फैमली दे जिन्ने मेंम्बर होन हर इक मेंम्बर ने एह् सोचना चाहिदा कि जिन्ना थोह्ड़ा बहुत टाइम असें खेतीबाड़ियें गी जरूर देना चाहिदा जियां कि शामी सबेरे असें जरूर उसी दिक्खना चाहिदा कि कोई जियां उसी झल्ल दिंदे बाड़िए गी घेरियै रखदे कि झल्ल देइयै रक्खने आं जो बी होग नुक्सान घट्ट होग साढ़ा जियां अस कोई सब्जी गै लाऊ उड़ने कोई भिंडियें दी सब्जी लाऊ उड़ने कोई कुसै दी सब्जी लाऊ उड़ने ओह् खेतीबाड़ी बिच गै लगदी हून तुस आक्खो कि खेतीबाड़ी नेईं करनी ते फ्ही ओह् सब्जी बी ते नी पैदा नी होंदी खेतीबाड़ी बिना खेतीबाड़ी जरूर करना चाहिदी असेंगी एह्दे बड़े बहुत ज्यादा फायदे हुंदे जियां कि अस कनक राह्न्ने कनक बड्ढने फ्ही किन्नी ज्यादा केईं लोकें दी इन्नी ज्यादा बाड़ी हुंदी कि बीह् बीह् बोरियां जां जो बी हुंदा कनक हुंदी किश ऐसे हुंदे कि कनक बेचदे बी हैन अज्ज शैहरें च आटा पुज्जा दा ते इनें खेतीबाड़ी चा गै जा दा इयै लोग मतलब किड़ी पजा दे असेंगी मतलब की खेतीबाड़ी जरूर करनी चाहिदी खेतीबाड़ी खेतीबाड़ी करियै गै शैहरें साढ़े आस्तै इन्नी जरूरी ऐ गरीबें लोकें आस्तै जियां अस ग्राएं दे लोक आं अस एह्दे बिना मतलब कि किश बी नेईं हैन अगर खेतीबाड़ी नेईं करचै तां असेंगी हर इक चीज जियां दकानें दा लेइयै अस पूरी घर बिच नेईं करी सकने जियां चार पंज मैम्बर न अस घरै दे ते इक बंदा असेंगी कमाइयै पूरी नेईं करी सकदा असें ओह् एहदा करना चाहिदा कि थोह्ड़ा असें घर खेतीबाड़ी च जियां सब्जी होई गेई दाल होई गेई माहें दी दाल होई गेई जियां किश बीन्स बगैरा सब्जी होई गेई करेलें दी सब्जी होई गेई जां इयै तुसेंगी सनाया कि तोरी बगैरा एह् सब्ज्यिं होई गेइयां एह् असें जरूर लाना चाहिदी जियां घरै दी सब्जी असेंगी थ्होई जंदी शैल सब्जी होंदी बमारियें दा घर नेई होंदा जियां कनक लान्ने आं अ्ने फुल्के बनाने आटा प्याहियै फ्ही फुल्का बनाना जियां मक्कां लानियां फ्ही ओह् ढोडा बनाना घरे दा मतलब कि घरै दी खेतीबाड़ी कन्नै असेंगी इन्ने बहुत फायदे हुंदे कि असें खेतीबाड़ी कदें नी चाहिदी ओह्दे असें बड़े ज्यादै फायदे होंदे